मैं अपना खाली समय दोस्तों के साथ घरवालों के साथ मोबाइल चला कर लैपटॉप चला कर मूवीज़ देख कर वेब सीरीज़ देख कर और भी बहुत सारे तरीक़े हैं शॉपिंग कर के ट्रैवल कर के बहुत सारे तरीक़ों से बिताता हूँ और मुख्यतः तो रोज़ दोस्तों के साथ घूमना फिरना खाने पीने जाना इस तरीक़े से ही ख़ाली समय गुज़रता है और इसके अलावा हम कोई मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर सकते हैं मेले में घूमने जा सकते हैं हमारे यहाँ आस पास मेला लगता ही रहता है और फिर इसके अलावा पढ़ाई मूवी देखने जाना गेम्स देखने जाना और ग्रुप स्टडी बस इतना ही है इसी तरीक़े से ख़ाली समय बिताते हैं